اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون جو تھا وہ اردو تھا اردو سبجیکٹ پڑھنا مجھے بہت پسند تھا کیونکہ اردو جو یہ ہے اردو جو ہے ہماری مادری زبان ہے ہم عام زندگی میں بھی اردو کا ہی استعمال کرتے ہیں تو ہم عام زندگی میں اردو کا استعمال کرتے ہیں تو وہ میرے مجھے پڑھنے میں بھی بہت آسان لگتی تھی اور سب سے زیادہ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ پڑھنے میں بھی آسان ہے سیکھنے میں بھی آسان ہے اس کو اور اس کو بولا بھی آسانی سے جاتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انسان اردو زبان کا استعمال کرتا ہے وہ بہت زیادہ تہذیب یافتہ لگتا ہے کیونکہ اردو کی ایک اپنی جو خصوصیت ہے وہ تہذیب ہے اردو بولنے والا جو ہے تہذیب تہذیب یافتہ لگتا ہے تہذیب والا انسان لگتا ہے اگر اردو کا استعمال کرتا ہے اور اردو زبان میں جو الفاظ ہیں اردو زبان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بہت زیادہ صوفیانہ ہے بہت زیادہ اچھا لب و لہجہ ہے اردو زبان کا تو مجھے تو اپنے اسکول کے وقت میں اردو زبان ہی پسند تھی اردو زبان بولنا لکھنا مجھے بہت پسند تھا میں بہت زیادہ اردو کے جو کومپٹیشنس ہوتے تھے اس میں بہت زیادہ حصہ لیتی تھی کیونکہ اس سے کیا ہوتا تھا اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر شعر و شاعری میں میں نے حص حصہ لیا تو اس سے مجھے نئے الفاظوں کا سیکھنے کو ملتا تھا تو مجھے اس لیے اردو زبان لکھنا پڑھنا بولنا سب بہت پسند تھا